हैलोऽऽ जी जी अहाँके बजै छियै हँऽऽ

अच्छा अच्छा अहाँके मतलब जे अहाँके मतलब सीतामढ़ीके बारेमे जानकारी चाही जे कत्तऽ घूमऽ फिरऽके जगह छै सैह नऽ ओऽऽ अच्छा सीतामढ़ीमे सबसऽ नीक घूमऽकऽ जगह छै अहाँके जानकी मन्दिर हँ ओहिठाम जे छै से सीताजी छथिन रामजीके मने मन्दिर बनल छैन्ह हँ तऽ ओहिठाम जाइके लेल अहाँ टेम्पू सऽ चलि जायब ओतऽ कहबै जे हमरा जानकी मन्दिर जायके यऽ अहाँके टेम्पू बला लऽ जायकऽ उतारि देत आ ओहिठाम ओहिठाम अहाँ अन्दर जायकऽ सारा दर्शनकऽ सकै छी बहुत नीक जगह छै ओहिठाम पोखरि छै पोखरिमे जे जनकजी निकालने छथिन सीताजीके सेहो छै बहुत सुन्दर जगह छै सीतामढ़ीमे जानकीजीके मन्दिर और और एकगो पुनौरा अस्थान छै ओहो ठाम मने बहुत सुन्दर मन्दिर छै भव्य मन्दिर छै खूब सुन्दर जगह छै देखऽबला और सामान सब भी बहुत सारा बिकाइत रहै छै बहुत रङ्ग रङ्गके सामान सब अहाँ ओहो सब अपन देख सकै छी घूमऽबला बहुत बढ़िया जगह छै मन्दिर सब तऽ एत्तेक नीक नीक छै जे किछु कहऽके नै अहाँ जायब ने तऽ अहाँके तऽ एकदम मन एकदम प्रसन्न भऽ जायत ओहिठाम हँ खूब सुन्दर एकदम सीताजीके एकदम भव्य मन्दिर छैन्ह बड़ीटाके मन्दिर बड़ीटाके पोखरि पोखरिमे एक पुल बनायल छै बड्ड सुन्दर ओहिमे भगवान सीताजी छथिन एकदम एतनीटाके बच्चाबला सीन छैन्ह हलसऽ जे निकालने छथिन जनकजी ई सब चीज बहुत बहुत नीक लगै छै ओहिठाम और मन्दिर सब भी जे छै ने से पहिनेसऽ आब बहुत ज्यादा मन्दिर सब बनि गेल छै और बहुत दूर दूरसऽ लोक सब लोक सब अबै छै दूर दूरसऽ देखऽके लेल दर्शन करऽके लेल प्रसाद लिअ प्रसाद चढ़ाउ भगवानके और तकर बाद अपन हँ घुमू फिरू और पार्क वगैरह भी छै पार्क वगैरह भी जा सकै छी ओहिठमन घूमि सकै छी फिर सकै छी आर जे जहाँ अपन अहाँके बढ़िया बुझायत मन्दिर वगैरह भी और भी छै मन्दिर सब ओहिठमन जेना भऽ गेल गणिनाथके मन्दिर ई सब घुमऽबला जगह बहुत बढ़िया छै ठीक छै अहाँ जाकऽ घुमू अहाँके हम बता देलौं ई सब सब टेम्पू अहाँकऽ लेब टेम्पू सऽ अहाँ सब ठाम जा सकै छी टेम्पू के अहाँ कहबै जे हमरा ई जगहपर जाइके अइ ओ अहाँके पहुँचा देत